म्हाका उंचायेचो खूब भंय दिसता जशें की आमच्या कॉलेजीन हांव समज एक सव्वे माळयेर गेलें आनी थंय हांव गॅलरीन रावलें आनी सकल पळयलें जाल्यार म्हाका भंय दिसता अशें दिसता की हांव पडटाच सकयल आनी एक दीस आशें आशिल्लें की एका डोंगरार त्या पोंतार एक देवूळ आसता तें देवूळ फक्त एक एक वर्सान उगडें जाता सो ते देवळान वसपाक खुबशे लोक वयता पूण वयर वयता आसतना कांय दिसना पूण सकयल देंवता तेन्ना खूब भंय दिसता अशें दिस अशें दिसता की तूं गडगडीत सकयल वयता आन तें म्हजे कडल्यान जाल्लें बी आसा हांव गेल्लें बी आसा अशें सो ते टायमार खूब भंय दिसता सो त्या खातीर आमी मॅडिटेशन योगा आनी अशें एक मोटीव धरपा जाय की आपूण ते हायटीक ऑर उंचायेक भिवपा ना अशें म्हूण एक मनान धरपाक जाय